हाँ महिलाएँ खेलों में शामिल होती हैं लेकिन बहोत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो अभी भी इन सब चीज़ों से बंधी हुई हैं क्योंकि यह एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है भारत देश का इसलिए यहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं है कि किसी को भी औरत को खेल खेलने का मौका दिया जाए अब कुछ लड़कियाँ इस चीज़ को छोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो खेल में बहुत अच्छी हैं लेकिन उन्हें वो काम नहीं करने दिया जाता है ऐसी कई सारी महिलाएँ हैं जो खेल को खेलती हैं या उसे प्लान करती हैं या फिर उस खेल को खिलवाती हैं इस समय भारत में महिलाओं के लिए कई सारे अवसर उपलब्ध हैं लेकिन घर और परिवार की वजह से वह उसे अपनी तरफ़ से स्वीकृत नहीं कर पाती हैं